हेलो हँ हँ अररिया जिला हम पूर्णिया जिला से अयलियैया एतऽ घुमैके कोन कोन जगह छै हमरा तऽ अभी किछु पता नहि छै हम तऽ नया अयलियैया एतऽ घुमैके कोन कोन जगह छै

आरो कोन कोन जगह छै घुमैके

ओ सब जगह देखने छियै घुमिके

ओ कतऽ ओ मन्दिर मन्दिर गेला से की होइ छै

आरो कोनो एहेन नीक जगह घुमैवला

ठीके छै तऽ हम आबै छियैनि हिनका लग हमरा बतैहथिन केहन केहन जगह छै घुमैके राखै छियैन